समाजारि बिजों आरो अनलाइन डान्स मोसानायनि फोरोंथाइफोरा माखासेफोरखौ मोजाङै मोजां बिहोमा होदों मानोना जायफोरा जादों रां रुफा गैयैनि थाखाय जों बेलेगाव जेनेबा मोसाहैनो हाया जेनेबा एडमिसन खालामनो थाखाय सोरहाबा रां गैया बेफोरनि थाखाय जोङो अनलाइन माबा क्लास खालामनानै जोङो मोजाङै मोजां गावनि रोंनांगौ बिथिंखौ रोंनो हादों नाथाय फारसेथिं नायोब्ला माखासेफोरा जादों ओरैनो गोसोनि इन्ट्रेस्ट माबाखौल' लानानै बायदिसिना जाथारि आखुफोरखौ दिन्थिनानै फोसावद्लाबायदों बेयाव माखासेया गाज्रि जादों नाथाय बेरा फारसेथिं नायोब्ला जोङो जायखौ रोङा जों बेखौ समाजारि बिजोंजों मोजाङै मोजां जोङो नायनानै सोलोंनो हादों आरो सोलोंनो हादो आरो गावनि रोंनायखौ जोङो दिन्थिना गुबुननोबो दिन्थिनो हादों नाथाय आरो बेरा फारसेथिं नायोब्ला मोसानाया अनलाइन माबाया माखासे माबायाव बिथिङाव ओरैबादि गाज्रि खालामदों मानो होनोब्ला माखासे नायजाथावै आरो जाथावै बेफोरो सोलिफुबाय थादों आरो बेफोरखौसो बांसिन जोङो बज'बनानै लायो मोजांखौ जोङो जौसेयाव नैजियाल' मोजांखौ बज'बनानै लायो नाथाय बांसिनानो दाइजिसोयानो बा गुजिसोआनो जोङो गाज्रिखौसो बज'बनानै लायो